में कुसे दा सूट सिया दी ही ते तेमेरे कोला खराब होईया ते फिर में कुसे गी आखेआ कि मेरी कटिंग कैची लग्गी उस्सी ते सूट खराब होईयै ते फिर उनैं आखेआ भला इ'यां कर फिर उनैं आखेआ भला इ'यां कर तूं इस्सी ओह् कर बिच्च डजैन पाईयै ते कोई सूट इस्सी शैल जेहा बनाई ओड़ फिर में बिच्च डजैन पाया नोहाड़े बिच्च फिर फिरकी लग्गी कोई होर कोई होर धागा ते फिर में परतियै दरोड़ेआ परतियै उस्सी कीता ठीक ते फिर ओह् ठीक सूट कुसा डजैनदार बनीया फिर सलवारी च कपड़ा घट्ट पवा दा हा फ्ही में सलवार थोह्ड़ा गंडा पाया कपजड़े दा ते फिर में सलवार नै पलाजो टाईप बनाई ओड़ेआ हून फ्ही में सोचेआ कि हून पलाजो बनिया सूट कंपलीट होईया ऐ फिर फिर में फिर में कुसै गी आखेआ भला हून ठीक ऐ सूट उनैं आखेआ ठीक ऐ ते फिर आखन लगी भला हून नोह्ड़ी गल्ती एह् सिक्खी कि कुसा सूट सीने कोला पैह्लैं कुसा अखबार पर सीना जां कोई अपना सूट पराना कपड़ा लेईयै ते नोहाड़े पर सलाई करना नमें सूट दा कि कियां डजैन पौंदा ऐ नमां डजैन कुसै सूट पर पाने कोला बैह्तर ऐ कि पैह्लैं अखबार पर कट्टी लाओ ते फिर कुसा दा सूट सीयो ते चाहे कुसै बच्चे दा सूट लेईयै कपड़ा लेईयै ते बच्चे दा सूट सीऽ लैना डजैनदार फ्ही ठीक होई जंदी ऐ अपनी गल्ती फ्ही धागा दुआ लग्गिया फ्ही मिगी परतियै दरोड़ना पेआ ते फ्ही में दरोड़ा दराड़ियै परतियै उस्सी उऐ लेआ बनाया जनेहा पैह्लैं सीते दा हा में फ्ही नोहाड़ी पूरी ठीक होईया जिसलै सूट मेरा फ्ही में उस्सी देई ओड़ेआ फिर उनैं बड़ा पसंद कीता कि सूट शैल ऐ ते फिर उनैं परतियै आखेआ लगे की अस परतियै देगे सूट सीनेई फ्ही में आखेआ ठीक ऐ हून में जादा सूट सीनी होनी ऐं ते फिर ओ में जादा सूट सीनी होनी हून ते ओ फिर मीं पैसे बी मिलदे ऐ कि सूट शैल सिया दी ऐ कपड़े आह्ला